میں نے ابھی لاسٹ ٹائم علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی پڑھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بائیوگرافی ہے اور جو علامہ شبلی نعمانی نے لکھی ہے اس نے مجھے اس وجہ سے زیادہ متاثر کیا کیوں کہ جو بائیوگرافی لکھنے ایک کا جو طریقہ چلتا چلا آ رہا تھا علامہ شبلی نعمانی نے اس سے ہٹ کے تھوڑا سا سیرت کو لکھا اور اس میں جو نریشنس ہوتیں ہیں جو روایتیں ہوتیں ہیں ان میں جرح و تعدیل کی اور صحیح اور غلط روایتیں اور جو ایک توہمات بنے ہوئے ہیں سیرت کو لے کے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بارے میں ان کو کھرا اور کھوٹا ان میں واضح کیا اور ایک نیا سرے سے سیرت لکھنے کا ڈھنگ پیش کیا اور سیرت لکھ کے دکھائی اس وجہ سے مجھے علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی بہت پسند آئی